हैल्लो हांजी ओ में ना इस आस्तै फोन करा दी ही कि मेरे कोल मखीर ऐ कोई पंजाह् किल्लो हारा ते ओह् में बेचना हा ते तुस किन्ने भा बेचा दे यरो डेढ़ सौ रपेया किल्लो भलेआं घट्ट ते कोई ज्यादा करो हां थोह्ड़ा मेरे कोल पंजाह् किल्लो होना मखीर हां ते जे तुसें ब में ढाई सौ दा किल्लो करो ते तां देना ते बेचना में ते अगर नेईं ते भी निं हां देसी ऐ ते कन्नै ओह् किन्ना क लेई सकदे तुस पूरा लैना जां फ्ही थोह्ड़ा अच्छा ते कदूं धोड़ी म लेई औगे तुस आह्नियै तुस लेई आगो जां में आपें पजाना पौग हट्टी पर ठीक ऐ खरी तां कदूं धोड़ी म अज्ज पजाना जां कल पजाना ठीक ऐ ठीक ऐ कोई नि अस क कल धोड़ी पजाउड़ गे तुसें ई ठीक